मेरा नांऽ प्रिया कुमारी ऐ ते में तुसेंई अज्ज सनान लगी आं कि कुड़ियें दे ब्याहें च लोक केह् उ'नेंई केह् तोफे दिंदे न उ'नेंई साढ़े इत्थूं दे फ्लोरे दे जादातर कलीरे गै पुआंदे न जां प्ही कलीरें जां होर कोई चीजां होइयां बिच इ'यां गलास होई गे कौलियां होइयां कोई कोई कुड़ियां इ'यां कोई कोई बी इ'यां बंधे गैह्ने होई एगे ते जादातर ते कलीरे गै दिंदे केईं लोक ते एह् कि कुड़ियें दा ब्याह् होंदा ऐ कुड़ियें दा ब्याह् होंदा ऐ ते उ'नेंगी किश देऐ कोई बी चीज देनी होए ते ओह् सब तूं बड़ा पुन्न होंदा ऐ पुन्न पुन्न मीनिंग कि जि'यां अस कोई चीज दान करनी मतलब किन्ना बड्डा पुन्न होंदा ऐ कुड़ियें कुड़ियें ई ब्याही देना बी सब तूं बड्डा पुन्न होंदा ऐ इस्सै गल्लै बड़ा कुछ दिंदे लोक अपने धीयां भैनां अच्छा ते जिंदियांं धीयां नेईं होंंदियां उ'नें ई बी लोक बगानियां बी कुछ न कुछ केइयें दे ते ब्याह् कराउड़दे न और बड़ा कुछ बगैरा बगैरा इत्थै उ'नेंगी बंधे गह्ने बगैरा जिं'दा कि नेईं होंदियां ओह् बी केइयें अग्गै इ'यां बी तिन तिन चारा चार होदियां न पंज पंज छे छे बी होंदियां ओह् बी कुछ देइयै राजी नेईं जिं'दे अग्गै केइयें अग्गै इक बी नेईं होंदी ओह् बी दिंदे केइयें अग्गै इक बी नेईं होंदी चाचे ताए दियां कुड़ियां होन जां प्ही होर कुदै म्हल्ले च जां प्ही होर जेह्दे म्हल्लै प्ही जिं'दे कन्नै जेह्दे कन्नै बड़ी चाह् ऐ और फ्ही किश कुड़ियां बी बड़ियां चांह्दियां उ'नेंगी फ्ही ओह् एह् गल्ल फिर कुड़ियें दे ब्याह् कराई ओड़दे ब्याहें कुड़ियें गलास कौलियां गलास कौलियां कलीरें होई गे कपड़े होई गे कोई बंधा गैह्ना होई आ चप्पलियां कोई होर बड़ा किश तुसें पता तुसें ई पता ब्याह् ई कुड़ियें ई कैह्दी कैह्दी लोड़ होंदी ऐ इस्सै गल्लै लोक मैक्सीमम सनांदे लोक किश देइयै छोड़दे न केई केईं ते जंदे न केईं केईं इ'यां गै ओपरे मन दिंदे केईं सोचदे कुसै दी कुड़ी